میری دہی کمیونسٹری کی ثقافت میں رقص رقص بہت اہم ہے لوگ اس سے بہت اچھی طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کہ گاؤں کے لوگ پرانے زمانے کے پہلے بہت گانے پسند کرتے تھے لیکن اب جنرے جنریشن اتنی زیادہ اچھی ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے شہر میں گانے نئی طریقے سے ساؤنڈ سے گائے جاتے ہیں کافی اچھی اچھی ٹیکنالوجی نکل گئی ہے کافی اچھے اچھے سنگر آگئے ہیں تو اس کے تحت کافی اچھے اچھے گانے سننے کو ملتے ہیں اسی حساب سے گاؤں والے اس ان گانوں کو بہت پسند کرتے ہیں پہلے تو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارا گاؤں میں بہت سیدھا سادہ لباس چلتا ہے تو پھر اسی اسی طریقے سے گانے بھی بالکل نارمل سنے جائیں جو ہمارے لئے صحیح ہوں لیکن جیسے جیسے فیمس ہوئے ہیں سنگر اسی طریقے سے بہت زیادہ گاؤں کے گاؤں والے ان گانوں کو بہت پسند کرتے ہیں